हाँ मैं मानता हूँ कि पिछली पीढ़ियाँ नई पीढ़ियों के अपेक्षा धार्मिक भावना बहुत अधिक थी पहले के ज़माने में लोक एक धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक होने का कारण था कि धार्मिक एकता से जुड़े होना और दूसरा अपने क्षेत्र से अपने क्षेत्र में होने वाले धार्मिक कार्यों से जुड़े होना पहले ईश्वर में आस्था थी लोगों की ईश्वर के प्रति लोग सम्मान रखते थे परन्तु वर्तमान परिस्थिति में जैसे जैसे टेक्नोलाॅजी का विकास हुआ है साइंस का विकास हुआ है लोगों ने जहाँ भगवान के प्रति अपनी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा कम रख पाना शुरू कर दिया आधुनिकता और धीरे धीरे विकास के कारण क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं की कमी देखने को मिल रही है लोग धार्मिकता के प्रति अपने लगाव को कम करते जा रहे हैं ईश्वर के प्रति लोगों का रुझान कम होते जा रहा है जिससे कि नई पीढ़ी में यह बदलाव देखने को मिल रहा है कि वे धर्म के प्रति सजग नहीं है आज अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है ऋषियों के लिए इसलिए मैं मानता हूँ कि पुरानी पीढ़ियों की अपेक्षा नई पीढ़ियों में धार्मिक भावना बहुत ही कम है